नजदीकमे कोनो कलाकेन्द्र तऽ उपलब्ध नहि अछि मुदा कतौ बाहर जाइ छी तऽ कला केन्द्र पर पहुँच अपन पसिनके पुस्तक मिथिला पेन्टिंग आदि खरीदबाक वृति जरुर रखै छी